ہلو وعلیکم السلام جی کون جی ہاں بولیے کون ٹھیک ہے خوشی ہوں اچھا اچھا اچھا ایسا کرو میں ابھی تھوڑا سا میٹنگ میں بزی ہوں تو ان سے کہنا کہ مینیجر ابھی میٹنگ میں بزی ہیں تو ایک گھنٹے تک جو ہے نا ویٹنگ روم میں ویٹ کر لیں اور اور ایک گھنٹے بعد ہے نا پھر مجھے دوبارہ کال کر لینا میں انفارم کر دوں گا کہ آنا ہے یا نہیں آنا ٹھیک ہے نا ہاں پتا کرو ایک بار ایک کام کرو ان سے نام پوچھنا اور کہاں سے آئے ہیں ہاں وسیم اچھا کہاں سے آئے ہیں دیسٹ دہلی اچھا اچھا اوکے اچھا اچھا اچھا وہ رسیپشن کے لیے آئے ہوں گے رسیپشن کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کی ضرورت تھی نا تو اس کا انٹرویو دینا تھا تو اس کے لیے آئے ہوں گے وہ ہوں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ ان سے یہ کہیے کہ بھئی مینیجر جو ہے ابھی یہ ابھی میٹنگ میں بزی ہیں ان سے کہنا کہ یہ اچانک والی میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے یہ ہماری جو ہے بک نہیں تھی میٹنگ اچانک سے سڈنلی جو ہے نا وہ بٹھائی گئی ہے میٹنگ تو اس میں ابھی بزی ہیں ہاں تو تھوڑا سا کوپریٹ کریں ہمارے ساتھ اور ایک ایک گھنٹہ کم سے کم لگ سکتا ہے ابھی ہم بتا دیجیے انہیں کہ ایک گھنٹہ کم سے کم لگے گا ویٹنگ روم میں بیٹھا دیجیے اور ایک کام کریے گا انہیں جو ہے نا پانی وغیرہ کا پوچھ لیجیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ٹھیک ہاں ٹھیک ہے پانی وغیرہ ضرور پلا دیجیے گا انہیں

ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پھر میں رکھتا ہوں کال ہاں اوکے اوکے ٹھیک